हलो भइया तव्हां सूनो होटल मां त ॻाल्हायो हा मां रामनगर मां दीपिका तव्हां सुञातो मूंखे असां हमेशह तव्हां वटि ॿारनि जो बर्डे वडे हूंदो आहे ईंदा आहियूं फ़ैमिलीअ सां गॾु या हाणे बि ॾियारी ते टाइम ते आई मां तव्हां वटि रोटी खाइणु भईया ॿियो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो न मूंखे इयो सुखमनी कराई आहे मां घर में पंजाह माण्हुनि जे हिसाब सां मूंखे मिठे में कुझु डिश खपे भई कंहिंमें ऑफर आहे छा गुलाब ॼमूं हुजे या रसगुल्ला मोहन थाल या न त गजरुनि जो सीरो हाणे सिआरे मुंदि आई आहे जलेबी सचे गीहु वारी कंहिंमें बि हीअं ऑफर हुजे न त मूंखे पंजाह माण्हुनि जे हिसाब सां सुभाणे शाम जो खपे ऐं ॿियो हिनसां गॾु मोकिले छॾिजो न तव्हां पे माण्हुअ सां मुंहिंजे घरु रामनगर में ॿियो वरी हिन इयो चारि पैकिट आज़मो आइस्क्रीम जा बि अॻो मोकिले छॾिजो जेको बि बिल हुजे हुन माण्हुअ सां गॾु मोकिले छॾिजो ठीकु आहे भइया हा ओके